क्लासिकेल मेथाइ एबा दानि मेथाइ थामहिनबा गोदान मेथाइ बे मोननैनि गेजेराव बांसिन गोब्राब होननानै आं सानो क्लासिकेल मानोना क्लासिकेला नोंथांनि सोलेराव हाबनानै थायोब्ला एबा क्लासिकेलनि गियानखौ नोंथाङा मोजाङै आबुङै सोलोंनानै लानो हायोब्ला गोदान मेथाइ रोजाब एबा सुबुं मेथाइ रोजाब एबा जायखि थाखोनि जायखि आयदानि मेथायानो जाया मानो गोरलैयै रोजाबनो हानाय जायो बिनिखायनो क्लासिकेल मेथाइखो आङो साबसिनै मोजां मोनो आरो रोजाबनोबो नाजाबाय थायो जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन रोजाबनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला आंनि गुरुआ खोन्थानाय मथेब्ला क्लासिकेला सिगां बिनि उनावसो बायदि बायदि मेथाइफ्रा फैयो क्लासिकेलनि अनगा जिखुनु जाया मेथाइखौनो खान्थि गोनां एबा आब्रुथि गोनाङै गारांखौ देंखो गोरोब होनो गोरलै जायो नाथाय क्लासिकेल गैयालासेनो मेथाइ रोजाबनो लायोब्ला माब्लाबा नङा माब्लाबा एबा मेथाइ दोंसेयावनो बबेबा नङा बबेबा खन्दआव गाब्र'नांगौ जायो एबा गोरोन्थियै देंखोआ एबा देहेगा गोमालांनाय नुनो मोनो बिनिखायनो आंनि थाखाय क्लासिकेल मेथाइ सोलोंग्रोनाया खोब मोजां आरो क्लासिकेल मेथाइ रोजाब ग्रोनाया खोब मोजां गोब्राब होननानै बुङोब्ला क्लासिकेल मेथाइआनो गोब्राब आरो क्लासिकेल मेथाइ रोजाबनो एबा क्लासिकेलनि गियानखौ लानो हायाब्ला जायखिजाया मेथाइ रोजाबनायानो गोब्राब